भिदिअ गेमसफोरा अनेक रोखोमनि दोङो बिहाय मुंफोरखौ आं बुंजोबनो हाला मा मा दोङो जाहाथे आं जि जिखौ मोजां मोनो बिखौल'सो मोनथिसिगोन आरो बुंनो हासिगोन आंबो गेलेयो भिदिअ गेमस थह आं मबाइल लेजेन्द होननायखौ गेलेयो बेयो जाबाय साइनानि स्केम साइनानिफ्राय फैनाय आरो बेखौ मोननै दोलोआ गेलेनाय जायो जाहाथे मोननै दोलोआवबो साबा साबा प्लेयार थायो बेखिनि जों गेलेनाय जायो आरो बेहाय गोबां हिर'सफोरबो थायो ओह हिर'सफोरा जाहैबाय आलदस मिया लेला नाना हारलिस बायदि रोखोमनि हिर'सफोर दोङो बेहाय खन बुहुत बेहायबो मानि स्टेप स्टेप बाय स्टेप बाय थायो जेरै स्टेप थायो फार्स्टआवनो थायो मास्टार ग्रेन्द मास्टार इपिक लेजेन्द माइथिक्स बेफोरबायदि थायो थह बेफोरखौ गेलेनानैनि जाय मानि लेभेल गोदोराव थांनो हायो बिदि आरो थह बिनि रुलसआनो जाबाय गेमसनि रुलसफोरा जाहैदों बिहा मानि न' थायो न' फिसा फिसा थायो थह बे न' फिसा फिसाखौ सेफायनांगौ माने मोननै दोलोनियावबो सेम सेम न' थागोन थह बिथिंनिया बिथिंनिखौ सेफायनांगौ बिथिंनिया बिथिंनिखौ सेफायनांगौ आरो बेयाव माने एगेन्स दिएगेन्स जाय फैयो माने बुलायलायनांगौ थह बेसोर बुलायनानै सोरखौबा बुथारलायनांगौ थह जायबा थैयो बियो आरो जोनोम लाफिनो थह नों थैयालासिनो गेमखौ मोजां गेलेलांनो नाजानांगौ आरो थह बिदिनो इसिनि न'खौ सेफाय सेफाय बिदि लास्टआव न'आव बिसिनि राजानि न'खौ सेफायना हायोब्ला गेमखौ उइनार जायो सह बिदिनो बुहुत रोखोमनि गेमफोर दोङो आरो फाबजि दङ फाबजिखौबो गेलेनाय थह फाबजियावबो बिदिनो सेम थह बेहायबो माने मोनसे एरिया थायो थह बे एरियानि गेजेराव गेमखौ गेलेनांगौ जाहाथे बेयाव अनेक लकेसन थायो जायगा थायो अनेक नामनि थायो आरो बेहाय मानि मोनसे दोलोआव साबा साबा खरै दोलो थानाय जायो बेयावबो ग्रुप अवाइस थह हानद्रेथा मान थायो जानांगौ प्लेयारसफोरा थह बिदिनो बिसोरो गासिखौबो बुथारलायनानै लास्टहालागै सोर थाहैनो हायो बिनो उइनार जायो सह बेहायबो गोबां नाजानो गोनां जायो आरो गेलेनानै जोबोर इन्टारेस्थबो नाङो आरो गाव निजियै गेलेनाय बायदिबो मोनो थह बेहायबो पिस्थलफोर मोनो बुहुत रोखोमनि पिस्थल थायो बायदिसिना रोखोमनि थह मुंफोरखौ इसिबां मोनथिजोबा थह बेफोरबायदिनो बे बेनि एगेन्स्टखौ बुथारनानै लोगोफोरखौ सेफ खालामनानै जमानो लोगो जानानै लास्टहालागै जाय देरहानो हायो होमबानिया उइनार जायो दा बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि गेम दोङो थह फ्लेइं खार्टफोरबो दोङो थह फ्लेइं खार्टआबो अनेक रोखोमनि थायो थह बेफोरावबो भिदिअ गेमनि प्लेइं कार्डसफोरावबो अनेक रोखोमनि थानाय जायो बेफोरावबो थिन फाथि रामि हाजारि माबा माबि बिफोरबायदि गेमस थानाय जायो थह बेखिनियानोसै